माराथ'न एबा गोजान जानथायनि खारनाय बादायलायनाया थामहिनबा खारनाया मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव खमैनो जि जिनै बारसो बेवहाय बाहागो लानाय जाबाय बाहागो लाफेरबाय आरो बे खारनाय बादायलायनाय थामहिनबा गोजान माराथ'न खारनाय

बादायलायनायाव बाहागो लानो

गोबां जोङो साखाफारा जानांगौ जादों मानोना गुबैयै जेब्ला सेथि बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो जानानै बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बेवहाय गोबां जोंनि आंनि देहाया सोलेरारि बा देहायारि हेंथा आङो मोन्दोंमोन थामहिनबा गोबां गोलाव खारनाय बा गोजान जानथाय खारनायनि हुदाया गैयामोन गुबैयै बे गोलाव खारनाय बा माराथ'न गोजान जानथायनि खारनायाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि गाननाय गस्ला थामहिन्बा लंपेन्ट गोलाव गाननाय आथिङाव जुथा लोगोसे नोंनि जे गाननाय बेयो राफोद बा एसे बोलोनि आथिंखौ जेब्ला खारनायाव गोलाव गोलाव बारहो हरगोन बेखौ खाबु जानाय बायदि खारनायाव नांथायै एसे मोन्दांथि मोनि बायदि खारनायाव सुबिदा जानायनि थाखाय नोंनि गाननाय जोमनाय बेबो सुबिदा गोनां जानांगोन जोङो माराथ'न एबा गोजान जानथायनि खारनाय बादायलायनायाव बेयो जोंनि देहानि मोनसे जोबोद मोजां खारनाय देहानि मोनसे जोबोद मोजां बियाम गेलेनाय बे माराथ'न एबा गोजान जानथायनि खारनाय बेबो मोनसे सोलेरखौ राफोदै लाखिनायनि मोनसे गेलेनाय थामहिनबा बियाम जोङो साननो हायो जिनिफ्राय जिनै बारसो बे माराथ'न एबा गोजान जानथाय खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै दासिम आं बे बाजिनै बोसोर बैसोसिम आंनि सोलेर देहा गासैबो जोबोद राफोदैनो दङ फारसेथिं आंनि सोलेरारि जि बेमार आजार बेफोरो थारला आङो बे नारसिननाय बेफोर बेमार आजार नारसिनायनिफ्राय आङो उदां जानो हादों आङो खावलायगोन बे बादायलायनायाव जों जुदि थामहिनबा बादायलायनायल' नङा गोजान खारनाय बेनि जे हुदा बेखौ जोङो बयबो जुदि खालामोब्ला बेयो गावबागाव देहा सोलेरखौ राफोदै लाखिनो हानायनि मोनसे मोजां गेलेनाय सानफ्रोमबो जोङो से ब्रै बा थामहिनबा द' किल'मिटारसो गोजान जानथाय जुदि खारनाय हुदाखौ जोङो बे गेलेनायखौ गाव खालामबाय थायोब्ला बेनि जि आथिंनि सोलेरनि बेयो गावबागावनो जोबोद राफोद महर मोनबोयो आरो बियो नोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार मोनसे खारनाय गेलेनाय बे मोनसे बियाम बेनिखायनो जोङो बे गेलेनायखौ गेलेनो थाखाय गेलेनायनि सिगां माखासे साखाफारा जानानै बे गेलेनायखौ लांबाय थायोब्ला जोंनि देहा सोलेरा जोबोद राफोदै थागोन जों बेखौ गोरायै थियै जोङो बुंथिनो हायो